जॾहिं मां नंढी हुयमि त टी वी ॾिसंदे ॾिसंदे गाननि ते हिरोइन के ॾिसी करे ॾाढो मन कंदो हुयो डांस कंदे हुए पोइ स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम थिया पंद्रहं अगस्त छब्बीस जनवरी ते पोइ इन्हीअ में मां भाॻु वरितो जंहिंमें मूंखे ॾाढो सुठो लॻो और उन सां मूंखे प्रोत्साहन बि मिलियो उन्हीअ खां पोइ मुंहिंजी कॉलोनी में कॉम्पटीशन थियो डांस कॉम्पटीशन उन्हीअ में बि मां भाॻु वरितो जंहिंमें मूंखे फ़स्ट प्राइज़ मिलियो उनसां मूंखे ॾाढो प्रोत्साहन थियो इन्हीअ ईअं मां पोइ धीरे धीरे डांस करणु शुरु कयो